السلام علیکم ورحمتۃ اللہ وبرکاتہ کیا میری بات ارشاد سے ہو رہی ہے سر میرا کہنا یہ ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک پاسپورٹ کے لیے آويدن کیا تھا اور اس کا رسید کہیں گم ہو گیا ہے اور میں اس کے لے کر بہت چنتت ہوں پھر اس رسید کو دوبارہ پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا سر جی اس کو پھر سے آن لائن کرنا ہوگا پاس پورٹ اچھا سر پھر اس کو آن لائن دوبارہ کرنے کے لیے کت کیا خرچ ہوگا سر چھ سو اچھا اچھا سر میں اس کے لیے جی سر میں کر لیجے کر لوں گا اور وہ جلدی کر دیتے سر بہتر رہتا میں اس کے لیے بہت چنتت ہوں کہاں آنا ہوگا تھوورا ایڈریس بتا دیتے اس کا کاریالے ہے کہاں ہے وہاں آ کے میں آن لائن فارم بھر لوں گا جی جی سر میرا پہلا رسید تو ہرا گیا پھر میں دوسرا رسید پانے کے لیے میں پھر سے پاسپورٹ اپ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسی رسید کو پھر سے لے لوں جی اچھا ج جی دربھنگا آنا ہوگا جی جی سر اس کا پورا ایڈریس دے دیجیے تاکہ ہم آ کے وہاں آن لائن کرا سکیں اور دو دوبارہ اس رسید کو ہم پا سکیں جی اچھا اچھا لہریا سرائے جی جی کتنے بجے آنا ہے سر گیارہ بجے جی سر میں پہنچ جاؤں گا ٹائم پہ اور آپ میرا یہ کام کر دیتے تھے تو میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار رہوں گا اور میں آپ کا آبھاری رہوں گا جی سر جی جی جی السلام علیکم